जी मेरी बात सुपर मार्केट से में हो रही है जी मुझे कुछ सामान चाहिए था मिल जाएगा क्या जी मुझे एक किलो बनाना चाहिए तो वो किस रेट में मिलेंगे ठीक है मतलब कितने का पड़ेगा मुझे ठीक है तो वो कच्चे तो नहीं होंगे ना मतलब पक्के आएंगे ठीक है और ऑरेंज भी चाहिए तो उसका क्या रेट है तो उस में एक ही वैराइटी या कुछ और भी ऑप्शन है अपने पास अच्छा ठीक है और अंगूर भी चाहिए मुझे तो उसका क्या भाव है मुझे एक किलो ही चाहिए मुझे अच्छे मीठे वाले अंगूर चाहिए मुझे हरे वाले ही चाहिए ठीक है तो ये सब सामान मुझे एक एक किलो आप पैक कर के भिजवा दीजिए तो मैं इसका कैश ऑन डिलीवरी कर सकती हूँ ना जी ठीक है तो कब तक आप कब तक पहुँचा देंगे ठीक है तो आप मेरा ये ऑर्डर कर लीजिए तो आप मुझे पहुँचा दीजिए तो मैं पेमेंट कर दूँगी यहाँ पर ओके थैंक यू